ड्राइंग जेह्ड़ी ऐ इन्नी मुश्कल बी नेईं ऐ पर हालां के मुश्कल बी ऐ ते अ'ऊं जदूं निक्की ही अदूं मिकी ड्रांइिग दित्ती ही बनाने ताईं अदू में सोचदी ही बैठियै सोचादी ही कि कि'यां बनागी अ'ऊं इसी डरदी बी बड़ी ही रोआ दी बी ऐही नेईं बना दी मेरे कोला फ्ही ओह्दे बाद बल्लें बल्लें में बनाया इक पेज फाड़ेआ बनाया दूआ पे़ज फाड़ेआ फ्ही त्रीआ पेज फाड़ेआ इ''यां करदे करदे में अट्ठ पेज फाड़े अट्ठ पेजें बाद इक उप्पर बनी इन्नी शैल नेईं बनी दूआ पेज उप्पर में दुबारा बनाए फ्ही ओह् शैल ठीक बनी दी जि'यां बच्चे बनादे उ'आं गै बनी ते मीं औले बड़ी खुशी होई के अ'ऊं बनाई दित्ती ते में अपनी जेह्ड़ी ओह् डर हां ड्राइगं दे प्रति के नेईं करी सकनी उसी में बल्लें बल्लें दूर कित्ता ते फ्ही अ'ऊं अपनी ड्राइंग जेह्डी ओह् आपूं करदी ही चाहे थोह्ड़ी गंदी बनदी ही शैल बनदी ही आपूं करदी ही कुसे गी नेईं आखदी के तुस मेरी मदद करो अ'ऊं आपू बनांदी ही फ्ही बल्लें बल्लें ड्राइंग जेह्ड़े ओह् करना आई पर हल्ले बी एह् जेह्डियां बड़ी मुश्कल चीजां न जेल्लै ओह् नेईं बनदियां मेरे कोला बड़ा रोन औंदा सोचिनयां के मेरे कोला नेईं बननियां फ्ही में इक बारी बनानी दूई बारी बनानी त्रीऽ बारी बनानी ते चौथी बारी ते ओह् बनी गै जंदी ऐ फिह् में प्रैक्टिस करने तांई ओह् जेह्डियां जेह्दा मतलब के कोशिश करने ताईं ओह् जेह्ड़ियां चीजां न त्रैं त्रैं चार चार बारी लगातार त्रै त्रै चार चार दिन जेह्ड़े औह् त्रै त्रै चार चार बार अ'ऊं बनानी रौह्नी जेह्दे कन्ने मी लगदा इक ना इक दिन बनगी गै बनगी ना मेरे कोला चीज़